हांव तश्यो जायत्यो जागो भोंवला पूण हालींच वचून येल्ल्या त्या स्थळांचें हांव तुमकां वर्णन करतां की हालींच हांव अरुणाचल प्रदेशाक गेल्लो थंय तवांग म्हणून एक प्रदेश आसा जो आमचे चायना बॉर्डरीक लागून आसा टॅम्परेचर एकदम झिरो आसता आनी ताका लागून सगळे कडेन बर्फां दिसता थंयसर रस्ते सुद्दां बर्फान भरिल्ले आसतात पूण मिलिट्रिचे लोक येवन ते क्लियर करतात तेन्नाच आमकां फुडें वचूंक गावता थंंय तवांग मेमोरियल आसा तें खरेंच पळोवपा सारकें आसा एकुणशे बासश्टांत चायनान वॉर केल्लें तें थंयसर लडलें गेल्लें एकदम भारतांत भितर सरपाक तो भाग एकदम बरो आसा हेका लागून चायनान ताचो फायदो घेतलो आनी एकुणशे बासश्टांत भारताचेर हल्लो केलो थंय दोन एक हजार लोक मेल्ले तांचीं सगळ्यांचीं नांवां बिवां थंय पळोवंक गावतात आनी जे हुद्द्या वयले लोक आसात तांचे पुतळे सुद्दां थंय आसात आनी सगळ्या बुद्ध धर्माचे बी अशें एक प्रतिकां बीं लायिल्लें एक मेमोरियल तयार केल्लें आसा तें सुध्दा पळोवण्या सारकें आसा सैम एकदम बरो आसा दोंगर बऱ्यो बऱ्यो दिसतात आनी वयर तेंगशेर बर्फ भरिल्लो आसता तीं शिखरां पळोवन जीव धादोसकाय जाता तर हो आसलो अरुणाचल प्रदेशचो तंवांग हो प्रदेश जो हालींच हांव थंय वचून येयलो आनी तुमच्या मुखार दवरलो